हमें कहावतें और मुहावरे बहुत पसंद है हमारे गाँव में जब भी कहीं दास हुई तो वहाँ पर एक हमारे गाँव में एक दाव गामा पहलवान थे जो की हम गाँव जाते तो एक कहावत कहते थे ऊँट के मुँह में जीरा उनके कहावत का मतलब येह था की उनका जो ख़ाने का क्षमता था न वह बहुत जा था तो वह कहीं जाते तो उनका पेट नहीं भरता था इसलिए वह कहावतें बोलते थे ऊँट के मुँह में जीरा जब मैं छोटा था जब मैं पढ़ता था तो मेरी दादी बोलती थी धोबी कुत्ता न घर के न घाट के इसका मतलब यह हुआ उनका कहना यह था की पढ़ लो नहीं तो आगे चल कर न घर के रहोगे न घाट के इसका मतलब न कहीं कहीं के न बाहर रह पाओगे न घर पर रह पाओगे